तव्हां पंहिंजे रोज़मरह जी ज़िंदगी जे बारे में कुझु ॿुधायो जय झूलेलाल मां शाम जो सैटर्डे संडे ऐं कंहिं ॾींहुं बि मां फ्री आहियां मार्केट लॻाईंदी आहियां चीता केंप में ऐं मां किचन प्रोडक्टस ज्वेल ज्वेलरी आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक्स ॿारनि जा खिलौना विकिणंदी आहियां मूंखे इहो कमु जाम वणंदो आहे कुछ बि वठी करे विकरण जो ऐं मां इंजॉय अञा मां इंजॉय कंदी आहियां मां कोफोट मार्केट वेंदी आहियां कॾहिं कॾहिं चोर बाज़ारि वेंदी आहियां समान वठणु मुंहिंजे समान जी जाम डिमांड आहे खिलौननि जी हिकिड़ी बंदूक आहे हो मां वठंदी आहियां वन ट्वेंटी में फायर बंदूक मां वन सिक्सटी वन सेवेंटी वन एटी जंहिंमें बि गिराकु गिराकु पटिजे मां हुन हुनखे विकिणंदी आहियां टेम्परेचर बॉटल आहे चाइना जी आइटम्स आहिनि मसाजर सभी वठंदी आहियां और विकिणंदी आहियां मां मसाजर जेको आहे वन हंड्रेड जो वठंदी आहियां वन फिफ्टी जो विकिणंदी आहियां और हिकु चाल मसाजर आहे उहो वन एटी में वठी करे टू ट्वेंटी में विकणंदी आहियां मां हाउसवाइव्स खे सजेस्ट कंदमि छा अगरि उहे ॿाहिरि नथा वञी सघनि त हिननि शयुनि जी मार्केटिंग कनि ऐं पंहिंजे के इंडिपेंडेंट ठाहिनि मां कॾहिं न वञी सघंदी आहियां त छोकिरे खे मोकिलंदी आहियां जेको मां रखियो आहे हुनखे सौ ॿ सौ एक्स्ट्रा ॾेइ करे उहो मुंहिंजे लाइ समान